ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہروں میں بسنے کو جو ہے زیادہ امپارٹینس دی جاتی ہے تو اس سے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں نا نوجوان ہیں ان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے انہیں آج شہروں کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ شہروں کے لڑکوں سے شادی کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو گاؤں کے لڑکوں سے شادی کرنا کم پسند کرتی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک شہر کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ماڈن ہوتے ہیں اور اسی وہ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اں گاؤں کے لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے بہت سے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے